ہلو اسلام علیکم جی جی کیا میری بات وہ لینڈ بروکر سے ہور ہی ہے جی وہی آپ کے بارے میں سنے تھے مجھے پانچ کٹا زمین چاہیے پورنیہ میں جی جی زمین چاہیے جی پورنیہ لائن بازار کے پاس جی سر جی وہ آپ کے بارے میں تعریف سنے تھے آپ تو کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو

جی جی جی جی ہم کو ضروری وہیں تھا لائن بازار اس کے بغل کا لوکیشن کا زمین بتا سکتے ہیں آپ جسٹ مطلب سائڈ میں ہونا چاہیے

جی ریٹ وہ آپ کے بارے میں سنے تھے آپ ریٹ بھی صحیح لگاتے ہیں پھر جو بولیے گا اس میں کمپرومائز کر سکتے ہیں نا

جی جی جی تو آپ وہیں ملیں گے نہ پورنیہ میں

جی جی سارا بات وہیں ہو سکتا ہے جی

جی جی ٹھیک ہے جی انشاء اللہ ہم ایک تاریخ کو کوشش کرتے ہیں پہنچنے کی پھر آپ سے بات کرتے ہیں جی شکریہ جی جی ٹھیک ہے ہم پہنچ کے آپ سے بات کرتے ہیں السلام علیکم